पक्षी पालने की सही जगह जैसे मुर्ग़ा पालने के लिए कुछ ठंडा ठंडी जगह होना चाहिए जैसे कि चारों तरफ से चारों तरफ से दीवार के बीचों बीच में खिड़की रहना चाहिए और उसमें जाल जाल लगा रहना चाहिए ज़्यादा बड़ा छेद वाला नहीं छोटे छोटे बारीक छेद वाला जिसमें हवा जाए और उसमें पक्षियों को हवा लगे जैसे पक्षियों में मुर्ग़े मुर्ग़ा हो गए अनेक तरह के पक्षी होते हैं जी जिसमें पक्षी के मालिक को पता चले कि हमारे पक्षियों सुरक्षित हैं जैसे उसमें हवा खुली हवा जाना चाहिए ठंड के मौसम में जिससे उसको ज़्यादा गर्मी नहीं लगना चाहिए गर्मी लगने से पशु पक्षियों को को बिमारी का बिमारी का अग बिमारी की ओर अग्रसर होने लगते हैं पक्षियों को खुली जगह होनी चाहिए और उसमें लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए मुर्ग़े मुर्ग़ियों देखते हैं कहीं बहुत सी ऐसी जगह देखे हैं जैसे मुर्ग़ा जैसे मुर्ग़ा पालते हैं तो उसमें चारों तरफ से मकान बनाकर चारों तरफ दीवार में जाल लगा देते हैं जाल लगाने के बाद उसमें बीच बीच में लाइट की व्यवस्था दिया रहता है तो जाल लगाने से यह फायदा होता है कि इसमें चारों तरफ से हवा खुली हवा लगती है जिससे मुर्ग़ा पालन में मुर्ग़े सब को ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होता है इससे मुर्ग़ मुर्ग़ मुर्ग़ा पालन में मालिक को बीमारी से लड़ने की बिमारी से लड़ने की बीमारी से लड़ने के लिए कोई दवाई का उपयोग नहीं करना पड़ता है और ठंड के मौसम में ठंड के मौसम में वही जाल को जाल जैसे हवा लेने के लिए जाल लगाए रहते हैं उसमें ठंड के मौसम में उसके ऊपर प्लास्टिक या तिरपाल लगाकर बंद कर देते हैं जिससे ठंड के मौसम में अंदर में पक्षियों को पक्षी हो मुर्ग़े हो जो भी हो उसको जो है ठंड का अनुभव नहीं होता है और मरने की समस्या नहीं होती है तो इसमें इसमें जाल गर्मी के मौसम में खुली हवा के लिए उसमें जाल लगा देते हैं और ठंड के मौसम में उसमें तिरपाल से चारों तरफ से बंद कर देते हैं जिससे पक्षी पालने वाले को सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पक्षी सुरक्षित हैं और पक्षियों को खुली हवा तो चाहिए चाहिए और पालतू पक्षियों के लिए यह अच्छी व्यवस्था रहती है जो जाल लगा देते हैं और उससे सही खुली हवा में सही सही से पक्षी पालन हो जाता है